ہندوستان اور دنیا کی نظر میں دہلی کی ثقافتی اور نہ سماجی شراکتوں کا جہاں تک تعلق ہے تو دہلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تقریباً دنیا بھر کے اور ملک بھر کے لوگ آرام اور چین و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں لوگ طرح طرح کے کاروبار کرتے ہیں جن سماجی شراکت کی ذمہ داری ہو پوری کا ہوتی ہے اور اسی طرح دہلی سماج میں کئی طرح کے مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں جن لوگوں سے ان کی ثقافت کی جھلک نظر آتی ہے یہی اس دہلی کی شان ہے کہ یہاں پر ہر شخص آزادی اپنی ثقافت اور اپنی سماجی شراکت کو اشتہار آسانی کے ساتھ کرتا ہے اور اس کے نشر و اشاعت میں خوب کوشش کرتا ہے